पंज फरवरी उन्नी सौ नब्बै अट्ठ अक्तूबर दो ज्हार इक दस जुलाई उन्नी सौ बानुवैं चार मार्च दो ज्हार दो बीह् अप्रैल दो ज्हार बाई